हमर इलाकामे खेल क्षेत्र द्वारा सञ्चालित स्वास्थ्य कल्याण कार्यक्रममे भाग लै छी जाहिमे बहुत

कोनो तरहके बेमारी नहि होइ छै ई खेलवला कार्यक्रम बहुत बढ़िआँ अइ